ओकरबाद ओहिठामसे निकलै छिए हमसभ तऽ हमरा सभकेँ बहुत इच्छा होइए जेकि बढ़िआँ गान बजान सुनी बढ़िआँ सङ्गीत कला सुनी बढ़िआँ भगवानके भक्ति बाबा बजरङ्गबलीके भजन सुनी माँ दुरगाके भजन सुनी भगवान रामके ही जानकीके ही भजन सुनी बड़ा इच्छा होइए आओर घुमै छी तऽ नहि किछु तऽ अपनोसे जरूर छै चारि लाइन भजन गएने गएने जाइ छी

दुरगा अस्थानपर भी होइए भगवान राम जानकीके ही मन्दिरपर होइए सभ आदमी रातिमे पर डे हमसभके एगदम पूरा ग्रुपिन्गमे बैसै छी ओहिठाम जाके खूब बढ़िआँसे भजन किरतन बड़ा प्रेमसे करै छी बहुत अच्छासे करै छी भगवानके भक्ति करैमे हमसभ एकबेर पिछू नहि हटै छी घरके एगो काज खतम भए जाए ओ अच्छा छै लेकिन भगवानके भक्तिमे कोइ तरहके दिक्कत नहि कोइ तरहके सँकोच नहि हमसभ शाममे अगर बिछावनपर भी सुतल छी अहूठाम भगवानके राम नामके भक्ति भए रहल अइ तऽ पूरा धिआन रखै छी ओहिठाम पूरा धिआन राखलहुँ आओर बड़ा प्रेमसे सुनै छी ओकरा बहुत अच्छासे बड़ा सुआदिष्ट लागैए सुनैमे भगवानके भजन बहुत बढ़िआँ माँ दुरगाके हुए या बाबा भोलेनाथके हुए या भगवान राम जानकीके हुए सभके लिए छै सभके भजन सुनैमे बड़ा प्रिय लागैए बड़ा मोनसे सुनै छी बड़ा धिआनसे सुनै छी एहि लेल कहै छी भगवानसे हे भगवान हमरा सभपर धिआन राखिऔ बाहुत अच्छासे बाल बच्चाके गुजर बसर बढ़िआँसे चलै बढ़िआँसे कमाबी खाइ सबदिन सुखी सम्पन्न सबदिन रही आरामसे एगदम सुखी सम्पन्न बाल बच्चासभ यऽ बढ़िआँसे यऽ बाल बच्चा पोता पोतीसभ यऽ सभ बढ़िआँ पढ़ै लिखै बड़ सभकेँ आशीर्वाद दै छी खूब बढ़िआँसे रहै हुनकरे सभके आशीर्वादसे ने बाल बच्चासभ जिए छै हमहूँसभ जिए छी सब देवी देवताके सब चरणपर पूजा करै छी सबके हमेशा याद रखै छी सुतलोमे हुनकरे नाम लै छिए बैठलोमे हुनकरे नाम लै छिए रस्तो पेरा चलते चलते जप भी चलै छै तऽ हुनकरे नाम लै छिए जेकि ताकि सबदिन सुखी सम्पन्न बाल बच्चा रहै हमहूँसभ रही बढ़िआँ रही सब एगदम अँ कम्प्लीट रही